आंनि रोंगौथिया मोसानाय आङो उन्दै समनिफ्रायनो मोसाबोदों आरो सिगांनिफ्रायनो मोसाबोदों आङो उन्दै समनिफ्रायनो दासिमबो मोसाबाय थायो आङो बिदिनो मोसानाय बायदिसिना लायाखै आङो आं हारसिंनो रोंदों सिगां उन्दै समावहाय आङो सोरनिबा मेथाइ दामनायाव बेहाय मोसाफायोमोन आरो बिदिनो एलबामफोर नायनानै मोसाफायोमोन आङो बेनिफ्रायनो गाव गावबा गावनो रोंगौथि मोनलांबाय आरो आरो दासिमबो आं मोसाबाय थायो जेरै कलेज प्रग्रामाव मोसायो ओमफ्राय बिदिनो बहाबा बहाबा लिंह'रबा मोसायो बिदिनो आरो आङो मोसालांबाय थागोन आरो आं हारसिंल' मोसानाय नङा आङो उन्दैफोरखौबो फोरोङो बेबायदिनो ज' ज' मोसायो आरो एख'नबा समाव हारसिं मोसायो एख'नबा समाव ज' ज' मोसायो बिदिनो मोसानायखौ आङो सिगांनिफ्रायनो फोरोंबोबाय थादों आरो सोलोंबोदों गाव हारसिंबो सोलोंदों गथ'फोरा आंजों मोसानो सोलोंजानो होनना फैनायलाय आं बिसोरखौ फोरोङो आरो बिदिनो मोसानानै आरो जोङो भिदिय'बो बानायो आरो इउथुबाव ह'गारो बिदिनो जोबोद मोजां मोनो आं मोसानायखौ आरो उननि समावबो आङो बेबायदिनो मोसालांबाय थागोन आं मोसानाया आंनि थाखाय जोबोद आं माने गावखौनो मोसानो रोंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो गुबुनफोरजों बाख्नाय जायो मोसानायखौ आंनि मोसानायखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो आरो कलेजफोरावथ' मोसाबायानो थाखायो बेबायदिनो आरो मोसालांबाय थागोन आङो गुबुनफोरखौबो फोरोंबोबाय आङो गोबांआनो उन्दै समनिफ्रायनो आङो जोबोद मोसानायखौ मोजां मोनबोखानाय आरो आं बेखौहायो उनावहालागैबो गारलांनो हानाय नङा आरो गारलांखानायबो नङा आङो मोसानायखौ लांफाबाय थागोन आरो मानो होनोब्ला आङो जोंनि मोसानाया बर' गाव गावबागाव गाव गावबागाव मोनसे नङा मोनसे रोंगौथि थायोना बेबायदि बिदिनो सोरनाबा मोसानाय सोरनाबा ओंखाम ओंख्रि संनाय सोरनाबा बायदि बायदि आरो ओमफ्राय आङो मोसानायखौ आंनि रोंगौथि बायदि सानना लाबाय आरो सिगांनिफ्रायनो मोसाबोबाय थानायना आरो बिदिनो मोसालांबाय थागोन आं मोसानाया जोंनि गोसोखौ आरो गुबुनफोरनि गोसोखौबो जोबोद थुलुंगा होयो आरो आं मोसानायनि बागै बुङोब्लाथ' आङो जोबोर मोजांखौनो मोनो मोसानाय गुबुनफोरखौ फोरोंनोबो आङो जोबोर मोजां मोनो मोसानाय बिदिनो मोसानाय मुसुरनायाथ' गावजों लोगोसेयै थाफा खानांगौआनो बेबायदिनो आंबो हमनानै लाबाय आंनि रोंगौथिया मोसानायानो कलेजफोरावबो मोसानो बिराद मोजां मोनो आङो आरो सार मेडाममोनाबो बिदिनो मोजां मोनो आंनि मोसानायखौ बिदिनो आङो कलेजाव सिनायजानो हादों मोसानायनि थाखाय नामबो मिथि जाबाय गथ'फोराबो फोरोंनो थिनो कलेजाव फोरोङो आरो बिदिनो मोनफा मोननै एलबाम बेनिखायनो बेनोसै आरो आंनि रोंगौथिया गुबुनफोरखौ फोरोंनो आं बिराद मोजां मोनो मानो होनोबा मेथाइ खोनाबानो आङो मोसानो मोजां मोनखायो बेनिखायनो आङो गुबुनखौ फोरोंनायाबो मोजां गुबुनफोराबो आंबायदि मोसानो रोंगोन